हँ गेल रहिए दरभङ्गा बड़ बढ़िआँ लगलै बड़ सुन्दर छलै बाजार बड़ नीक सबकिछु लागल रहै ततेक नीक लागल रहै जे बड़ नीक लागै छलै होइ छलै कि जे ओत्तहि रहि जइतहुँ से कि रहितहुँ घरके टेन्शन रहैए तऽ ओतऽ कि रहितहुँ बड़ सुन्दर रहै बाजारमे बड़ नीक लागल रहै सबकिछु लागल रहै सबटा बाजार सबकिछु देखलिए एकदम देखिएके लागि गेल मोन भरि किछु लेबौ करितहुँ करबो करितहुँ से कि करितहुँ कोनो लाएल होइतै गरीब आदमी छल कि लेतहुँ कि करितहुँ घुमिकऽ चलि अएलहुँ ओनाहिते देखिकऽ सबकिछु ततेक बाजार रहै सेब रहै समतोला रहै सबकिछुके बाजार लागल रहै ततेक नीक रहै होटल तोटलसब बड़ नीक देखलिए एक राति रहलिए ओहिके बाद भोर भेने उठलिए तऽ कहलिए कि आब जाइ छी गाम गामके टेन्शन रहै चलि अएलिए नहि रहलिए कि रहितिए ओहिठाम